हमने जानवर खरीदे जैसे गाय खरीदी चालीस हज़ार में लाएँ और उनको पाले फिर उनको जैसे कि चरी में चरी दिए और हरा घास और होता है उसके बाद चोकर उकर जो जहाँ हुआ वो दिए और उस फिर पालें फिर वो पालने के बाद फिर आगे जैसे उनको बच्चे हुए बच्चा हुआ फिर वो बच बच्चे को सेवा किए फिर वो बच्चे को पाले पालें वो चरी वो दिए जैसे हरा घास होता है घास भूसे दिए बच्चे को पाले जैसे एक मकई होते हैं मकई का ये सब को दिए और खाए खान खिलाने पिलाने के के वजह से बच्चे जैसे बड़े हुए बड़े होने के बाद फिर वो उसको बेचे बेचे जैसे चालिस हज़ार में और चालिस हज़ार जैसे पैंतालिस हज़ार में हुआ बेचे फिर बेचने के बाद फिर जो है फिर दिए दूसरा फिर दूसरा दिए फिर ऐसे इसी तरह और व्यापार चला है और जैसे बकरी हुआ तो बकरी का भी लाए पोसे पालें उनको घास भूसा दिए पोसे पालें सब किए उसके बाद वो भी दिए बच्चे दिए बच्चे को भी पाले पोसे फिर आगे ऐसे ही बेचते गए और पालते गए पाले पोसे फिर आगे विकास करते गए बच्चे फिर पोसे पाले बच्चों को भी फिर बच्चे फिर बेचे उसको भी बेचे हज़ार पंद्रह सौ में वो बच्चे बकरी का बच्चा बेचे इसी तरह से मतलब आगे बढ़ते गए ऐसे गाय हैं उसको जैसे सब चीज खिलाते पिलाते हैं हम सब चीज देते हैं तंदुरुस्त रहता है अच्छे रहते हैं बच गाय रहती है फिर उसको दूध निकालते हैं दूध होता है दूध निकालते हैं वहीं बेचते हैं वही सब करते हैं फिर इसी तरह व्यापार चलाते हैं और चलता है बिजनेस इसी तरह घर परिवार चलाते हैं घर ग्लेस्थी संभालते हैं करते हैं जैसे गाय भैंस ये ही सब दो गाय रखें हैं बकरी है ये सब को पालन पोषण करते हैं घर गृहस्थी सब देखते हैं चलाते हैं खरीदते हैं जैसे यहाँ बाजार में कहीं पर अगर बिक्री का है गाय तो खरीदते हैं लाते हैं पालते हैं पालते पोसते हैं अच्छे चरी उरी देते हैं जनेरा हुआ जैसे मकई हुआ ये सब देते हैं फिर उसको मकई को पिसातें हैं फिर उसको चूल्हे पर बनाते हैं फिर बना के उसको भूसे में सब्जी में खिलाते हैं गाय को खिलाते पिलाते हैं तो अच्छे दूध देते हैं अच्छे से दूध देते हैं गाय इस इस तरह चलाते हैं और करते हैं घर परिवार घर गृहस्थी इसी तरह चलता है इसी तरह रखते हैं करते हैं और आगे बेचते हैं जैसे कि बेचें वही गाय के बच्चे होते हैं फिर बच्चे बेचते हैं तो फिर वो उधर वो बेचते हैं तीस हज़ार में पैंतीस हज़ार में तो आता है फिर वो फिर खिलाते पिलाते हैं गाय को फिर वो भी देते हैं फिर ऐसे ही करते करते मतलब आगे बढ़ते हैं बढ़ाते हैं करते हैं घर पर ही गृहस्थी चलातें हैं घर पर ही सब रोजगार करते हैं